चित्रकारी सेखारणु वारे व्यक्तीअ खे इहा सलाह ॾियणी खपे त उहो तन मन सां ठीक सां वेही उन जो चित्र ठाहे मुर्ति अॻियों रखी ऐं अगरि कंहिं माण्हूअ जी ठाहिणी अथसि त उन खे बि अॻियों विहारे ऐं पंहिंजो सामान पेंसिल रबड़ रंग सभु साण रखे ऐं उन सां धीरे धीरे धीरे उन सां प्रेक्टिस कंदो रहे ऐं उन जी मुर्ति सुठी ठहंदी